ہلو جی کون اچھا اچھا پنگس مچھلی چاہیے اچھا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں اچھا اصل کیا ہے بھیا نا ہیلو پنگس مچھلی بہت ریئر مچھلی ہوتی ہے بھائی تو اس کے لیے آڈر سے منگوانا پڑتا ہے تو ابھی تو اپنے پاس اویلیبل نہیں ہے آپ کو کب چاہ کب تک چاہیے ہوگا ہیلو اچھا اچھا اچھا اچھا نہیں تو پنگس ہی مچھلی چلے گی یا کوئی اور بھی مچھلی جیسے ہمارے پاس ریہو ہے یا اور بھی دوسری طرح کی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ سب مچھلی نہیں چلے گی اچھا پنگس ہی چلے گی اچھا ہاں بھائی مچھلی اچھی بھی ہوتی ہے اور لیکن بھیّا مہنگی بہت ہوتی ہے تقریباً پندرہ سو روپیے کلو کے حساب سے پڑ جائے گی آپ کو اچھا اچھا اچھا ہاں وہ پارٹی وغیرہ میں بھی اور دعوت وغیرہ میں بھی کام چل جاتا ہے اس سے نا

ہاں ہاں ہاں ہاں بالکل ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آڈر تو ہو جائے گا آڈر ہو جائے گا بھیا کوئی دقت والی بات نہیں ہے لیکن یہی ہے کہ بھائی پہلے ہم کو آڈر دینا پڑتا ہے مارکیٹ میں کہ بھائی پنگس مچھلی کی ضرورت ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ لیکن آپ کو کچھ اڈوانس دینا پڑے گا کیا کَیا کلو چاہیے ہوگی اچھا تو کچھ اڈوانس اگر آپ کل لے آئیے تو کل بات چیت بھی ہو جائے گی سامنے سے ارے کل آئیے کل بات کر لیتے ہیں یہیں سامنے بیٹھ کر کے ہے نہ اب وہ تو مجھے حساب جوڑ کر کے بتانا پڑے گا ٹھیک ہے آپ کل آ جائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل آ جائیے پھر بات کر لیتے ہیں ٹھیک آ کر کے مجھے فون کر لیجیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک